आं लोगोफोरजों गामिफ्राव एबा लामाफ्राव बेरायनो थांङोब्ला एबा बबेबा मोनसे गोदान जायगा नुफेरियाव बेरायनो थाङोब्ला थाङोब्ला गोसोआव गोबां रंजाखाङो आरो लोगोफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायलायनानै मिनिज्लायोब्ला बिदिनो रंजायो आरो आरो गावनि जिवाव लानाय थांखिफोरा गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों हाया हाया नाजाथाबनायनि गेजेरजों नाजानानै जाफुंसारोब्ला बेयावबो गोबां रंजा रंजायो आरो नखरफ्रावबो बिदिनो गोबां रंजानाय फैयो आरो लोगोफोरजों ज' ज' थायोब्ला खोथा बाथ्रा बिदिनो गोबां सावरायलायोब्ला रंजायो